मानो होनबा साहा लोंनानै नख'राव जोबोद मोजां फैयो देहायाबो गोरा जायो स्थ्रं जायो उन्दुनो ओंखारला बाया राखाङो बिदिनो मोजां मोनो देहाखौ फ्राथ फ्रिथ मोनो साहा लोंबाय थाबा फुंआवबो बेलासिआवबो मोजां मोनो लोंनो भारताव गासिबो मोजां मोनखायो दारजिलिंनि सा बागानआनो जोबोद मोजां नामजादाखा जोंना भारताव जोङो लोंनानै जोबोद मोजां मोनो साहाखौ जोङो साहायाव बायदिसिना होनो हायो देसि गायखेर देसि मोसौनि गायखेर जोबोद मोजां गायखेराव साहाफाथि मोजांखौ होनांगौ ओमफ्राय आरो बाहाय साहायाव इलाइसिबो होजायो इलाइसि आरो हाइजेंबो होजायो थेसफातबो होजायो गायखेर साहबो बानायजायो लाल साहबो बानाय जायो गासिबो नोंनि गोसो आरो मा लोंनो साहा बिलाइखौ गायखेर साहाबो लोंजायो लाल साहाबो लोंजायो ग्रिन थिबो लोंजायो गासिबो लोंजायो मोजां गासिबो मोजां देहानि थाखाय मोजां सिनि खमै लोंजायो साहाखौ होमबा मोजांसिन जायो बारा सिनि होलाय लायनाङा मोजां जायो थेसफातजों लोंनो ना इलासिजों लोंनो ना हायजेंजों लोंनो गोसो गासिबो होजाजोबो लं थं होजाजोबो गासिखौबो मोजां जायो साहाफाथि बिलाइ गोरलैखौबो ग्रिन टि महरै लोंनो हायो जोङो गोथावनो देहानि थाखाय मोजां ग्रिन टि आबो साहा आथ' मोजांखा साहा लोंबासो राखांनाय मोनो देहाखौ मोजां मोनो फ्राथ फ्रिथ फुंआवबो लोंनांगौ मरनिंआव साहाखौ आरो बेलासियावबो लोंनांगौ आरो आलासि फैबाबो लोंनाय जायो जोङो मोजां मोनो साहा लोंलायलायनानै मोखां नायलायलायनाय रायलायबाय थानो मोजां मोनो जोङो आलासि फैबा मोजां मोनो जोंनि भारतआव मोजां मोनजोबो फ्रायानो गासिबो

बिदिनो फुदुङो आरो साखौ मोजाङै साहाफाति खरा होनांगौ गायखेर साहायाव होनबाना मोजां खालारबो जासै रंबो जासै मोजां नुनोसै आरो आरो लोंनोबो मोजां मोनसै आरामनो बेनोसै आरो